हमारे क्षेत्र में साफ़ सफ़ाई का बहुत ही बेहतरीन तरह से ध्यान दिया जाता है पर हम ने कहीं कहीं अपने क्षेत्र में साफ़ सफ़ाई की कमी देखी है जो लोगों से यह गुज़ारिश है कि वो साफ़ सफ़ाई पर ध्यान दें और लोगों को भी प्रेरित करें कि अपने एरिया को साफ़ करने में कोई दिक्कत नहीं होती है अगर साफ़ सफ़ाई रखेंगे तो हमारे वातावरण में बहुत ही अच्छी हवाएं बहेंगी शुद्ध हवाएं बहेंगी जो लोगों को को बीमार होने से रोक सकतीं हैं और उनके शारीरिक जीवन में कोई ग़लत प्रभाव नहीं होगा और वह बीमारियों से दूर रहेंगे तो उन पर जो इलाज होता है जो दवाइयाँ नहीं मिल पाती हैं बीमारी के कारण वो उन्हें नहीं प्रॉब्लम होगा और हमारे एरिया में भी हरियाली और पेड़ पौधों का भी ध्यान रखा जाए जिससे कि हम पेड़ पौधे लगाएं हर जगह लगाएं और जिससे हमारे ओज़ोन लेयर में भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और हमारे पृथ्वी को भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जिससे हम मनुष्य आराम से साँस ले सकें और ऑक्सीजन ले सकें और दूसरे को सहयोग कर सकें हमारे नदियों को भी साफ़ करना चाहिए पहाड़ो को साफ़ करना चाहिए जिससे पर्यटकों के लिए आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो और हमारे क्षेत्र से उन्हे कोई घृणा ना हो कि वह दूबारा ना आ पाए जितना साफ़ रहेगा उन्हें दिखेगा उतना ही वो हमारे दूबारा घूमने आएंगे हमारे एरिया में और लोगों को भी उतना ही बताएंगे हमारे क्षेत्र के बारे में जिससे वह प्रभावित हो कर दूसरे लोगों को भी आएंगे जिससे हमारे क्षेत्र का नाम होगा और उन्हे जाना जाएगा